अॼुकल्ह नओं ज़मानो आहे त नएं ज़माने में शादियुनि में तमामु घणो ताम झाम थींदो आहे ताम झाम इन करे कयो वेंदो आहे जो अॼुकल्ह दिखावे जो ज़मानो आहे त इन करे उहा दिखावो बि कयो वेंदो आहे उहो हर को माण्हू पंहिंजे अनुसारु कंदो आहे पर जेके शादीअ में रीती रिवाज कया वेंदा आहिनि उहे त ज़रूरी ई कया वेंदा आहिनि भले केतिरा ई ताम झाम हुजनि छाकाणि त उहे असांजी संस्कृति आहे ऐं सभु शादी जा जेके रीती रिवाज आहिनि उहे कीअं हूंदा आहिनि सभु खां पहिरीं भॻवान जे मंदर में गणपति महाराज जे मंदर में वञी करे काड ॾेई करे न्योतो ॾेई अचिबो आहे सभु खां पहिरियों रिवाज त उहो ई आहे उन खां पोइ मेहंदी जी रसम थींदी हल्दीअ जी रसम थींदी ला लाॾा ॻाया वेंदा ॾिख जी रसम थींदी साठ सुॻुण जी रसम थींदी ऐं शा शादी यानी सत फेरनि जी रसम थींदी ऐं आख़िरि में विदाईअ जी रसम थींदी इहे सभु रसमूं तमामु ज़रूरी थींदी आहिनि बाक़ी जेको ताम झाम आहे उहो त अॼुकल्ह मोडन ज़मानो आहे नओं ज़मानो आहे ॿार अॼु ज़माने अनुसारु हलनि था उहे इहे सॼा दिखावे जो ज़मानो आहे त जेका असांजी संस्कृति आहे उहो आहे हिकु सिंपल ऐं सादगी में हलणु वारी आहे जेका असां ज़रूरु निभाईंदा आहियूं